जों आबाद मावनानै जानायाव जों सरकारनिफ्राय मुलि मिसिन मोननो हादों आरो जों दा आरो आं दा सानो सरकारनिफ्राय आबाद मावनानै जानाय थाखा माबा मोनसे राहा मोनबावगोन सानो